नों अमुक ना ओइ आं नै सापागुरिनिफ्राय आं माबासिम खैला मैलासिम थांनोमोन आं औ औ औ ना सोरखौबा पेसेन्जार दंखायो माबा दंखायो नामा गैया होनबा थांनोनो हागोन दा ओमफ्राय बेसे लायो थांनानै फैनाययाल' एफाराब बांद्रायगोन नामा दे दुइखौनो लादो दे नाङो दे बारा गोजान नङाहाय दे होनबाबो अन्नानै दुइसो लादो बाल दुइ हाजारसो लादो आयु थांनानै फैनायल'आनो दे होनबाबो एसे खमदो दे आरायाव थाबथानसे बाब थांनानै फैनायल'आनो